हमरा मनोरञ्जन करना बहुत पसन्द छै काहेकी हमरा हमेशा हम मतलब हँसी मजाक हँसते खेलते अपना जीवनके मतलब व्यतीत करै लऽ चाहैत छी कि मतलब हमरा किये ककरो मुँह पर उदासी हमरा पसन्द नहि छै जकरासँ आ हमर मन दुखी भए जाइ छै आओर हम सभके हमेशा खुश देखै लऽ चाहै छियै कि हाँ सभ हमरासँ अच्छासँ बोलै हँसै खेलै आओर जेकरा वजहसँ हम अच्छासँ सभकिछु कए सकै छियै आओर हम अच्छासँ अच्छा मतलब आओर ने मतलब दोसरके बारेमे गलत सोचै छियै या फिर किछु भी जे छै हम हमरा मतलब हमरा हँसता खेलता जीवन बहुत अच्छा लागै छै आओर हम मतलब दिलके बहुत साफ इन्सान छियै कि हाँ हमरा ने केकरो प्रति ने छल कपट किछु नहि आओर दूसराके खुश देखिके हम खुश होइ छियै कि हाँ हमरा वजहसँ कोइ खुश छै तऽ हम भी ओकरा देखिके खुश होइ छियै कि हाँ चल मतलब कि हाँ कोइ हमरा देखिके तऽ खुश होइ छै या फेर कोइ कुछ करै छै या फेर अहाँ हमरा मतलब आओर अपना आपसँ बहुत खुश रहै छियै हमरा दोसरा कऽ जरूरत नहि छै खुशीके लिए मतलब हाँ दूसरेके हँसते बोलते हमरा अच्छा लागै छै दूसरा कोइ हँसे बोले तऽ सुनि कऽ अच्छा लागै छै